हेलौ हँ कहू की की कहू सरकार तऽ बड़ काज करै छै लेकिन काज तऽ आते आते रास्ते पर रुकि जाइत छै एतहि डी एम सी एच मे सुविधा छै लेकिन काज तऽ किछु नहि होइत छै किआकि हम तऽ खुद भी एक डॉक्टर हो कऽ देखैत छियै कि ठीकसँ कार्य प्रणाली नहि होइत छै कियाकि पेशेंट सभके समयपर ने देखरेख ने कतहु इंजेक्शनके सुविधा दवाके सुविधा न ब्लडसभ जे चेकिंग होइ छै हुनकरो सुविधा ठीकसँ नहि छै यहाँ तक कि जे रूमके व्यवस्था हम्म हम्म देखियौ त्रुटि तऽ छैके हम्म हम्म हम्म हम्म उस उस हम्म हम्म उस विकट स्थितिमे भी बड्ड स्थिति खराब छलै कियाकि कतहुसँ सुविधा आते आते थमि जाइत छलै रास्तेमे रुकि जाइत छलै कियाकि बिहार तकमे अभी तक जतेक सुविधा देलखिन हेँ सरकार ओ सुविधा पहुँचैत नहि छै सभ तक समाज तक नहि आइत छै कियाकि डी एम सी एच दरभङ्गाके शहरी केन्द्रके ई हाल छै तऽ ग्रामीण क्षेत्रके सोचू की हाल हेतै जब शहरी क्षेत्रमे ही उस अस्पतालमे डॉक्टरके नहि ठीकसँ सुविधा छै रात्रि सेवा नहि नीक छै फिर कोरोना कालके समय तऽ आओर स्थिति खराब छलैए कियाकि पेशेंटसभके तऽ गलत प्रोपर देखरेखके जरूरी छलै उस टाइममे ने डॉक्टर ठीक से ने नर्स ने कम्पाउंडर ऐसे दिक्कतके स्थितिमे बड्ड पेशेंट मरलै हमलोग तऽ बड्ड कोशिश करलियै कि पेशेंटके बचा सकू लेकिन डॉक्टरोके कमीके कारण ईसभ असुविधा भेलै हेलो हँ हँह बड्ड काज करैत छलै आयुर्वेदिक चीज तऽ काज करबे करतै ने ने कतेक स्टार्टिंग पीरियडमे छलै जतेक पेशेंट जकरा कि घरमे ही हो सकैत छलै ठीकठाक तऽ ओ काढ़ा करि कऽ जाहिसँ भाप स्टीम करि कऽ आओर एहिमे अदरक आओर गरममसाला सभके सेवन करैके बाद हुनकर गार्गिल गार्गिल करयसँ बड़ सुविधा भेलै कियाकि ओ करयसँ जिनका जिनका ठीक नहि होइलै छलै हुनको ठीक भेलै घरपर लेकिन ह्म्म हम्म ह्म्म लेकिन की करथिन सरकार भी ह्म्म ह्म्म ह्म्म कहू कहू सुनैत छी लापरवाही छै की करि सकै छियै डॉक्टरके कमीके कारण आँय डॉक्टरके कमीके कारण ईसभ सुविधा से उपलब्ध नहि करा सकैत छै ताहिसँ हैलो हँ कहैत छियै सुनैत छियै की हैलो कहलहुँ हर विभागमे डॉक्टर होना चाहिए जेना कि जे बच्चा विभागके डॉक्टर अलग होना चाहिए सयानके लिए अलग होना चाहिए से सुविधा नहि छै ठीक छै